نماز اور عبادت کے بارے میں اکثر جھوٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے میں بہت شرمندہ محسوس کرتی ہوں خاص کر تہجد کے لیے اٹھنا چاہتی ہوں مگر نہیں اٹھ پاتی تو مجھے بہت ہی برا محسوس ہوتا ہے